हेलो मैं राधिका

मैंने आपसे डांसिंग क्लास के लिए अपॉइंटमेंट ली थी शायद हा तो आप मुझे बता सकती हैं कुछ डीटेल कि कैसा क्या है सुबह तीन बजे से मॉर्निंग पाँच बजे ओके मुझे कथक सीखना है गरबा उसका मतलब रेटिंग क्या है गरबा की थाउजेंड पर मंथ फिर इसकी क्लासेज कितने बजे से लगेंगी आठ बजे से दस बजे तक और ये थाउजेंड रुपए कुछ ज्यादा नहीं है कुछ डिस्काउंट ओके और एड्रेस क क्या है आपका

एरिया नेम ओके ओके ठीक है टाइमिंग वगैरह कन्फम है ना यही है ओके ओके बाय